دراصل مجھے قدرتی مناظر پہاڑ دریا اور سورج غروب ہونے کے وقت کی فوٹو گرافی کا بہت شوق ہے میں اکثر سفر میں ہوتا ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ کیمرہ ہلکا پھلکا ہو تاکہ اسے آسانی کے ساتھ لے جا سکوں لیکن تصویر کی کوالٹی بھی بہت اعلیٰ ہو میرا بجٹ تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار روپئےے کے آس پاس ہے سب سے پہلا کیمرہ کینن یو ایس آر ہنڈریڈ ہے جو ایک مرر لیس کیمرہ ہے یہ ہلکا کمپیکٹ ہے اور اس میں چوبیس اعشاریہ ایک میگا پکسل کا سی او ایم ایس ہے جو قدرتی مناظر کو شاندار انداز میں قید کرنے کے لیے بہترین ہے اس کی قیمت تقریباً آپ کے بجٹ میں آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک کٹ لینس بھی مل سکتا ہے دوسرا آپشن آپ کے پاس سونی زیڈ وی ای ٹین ہے جو وی لاکرس کے لیے مشہور ہے لیکن اس کا آؤٹ آف فوکس اور کلر لینڈ شیپ سائنس فوٹو گرافی کے لیے بھی لاجواب ہے یہ بھی لائٹ ویٹ اور مرر لیس کیٹیگری میں آتا ہے